हमरा आरके कतौ जाइ छियै तऽ हमरा आरके एहन भाषा छै जे लोक सुनैके लिए चाहै छै जे ई भाषा हमरो आरके सिखाए दियए तऽ सिखाए दियए तऽ लोग बोलैके लिए हमरा आरके भाषा एहन सुंदर छै जे लोग सुनैयो लए चाहलक जे हमरा आरके इसब हमरा आरके भाषा कतहो भी जेबै कतहो भी जेबै ई मैथिली भाषा सब सुनै लए चाहै छै जे भाषा हमरा आरके सिखाए दिया बोलए सुनैमे बड़ी बहुत बढिऑं सुन्दर लागै छै जे मैथिली भाषा दोसरके भाषा एहन एहन रहै छै जे आब नहि बुझऽ नहि समझऽ हमर आरके मैथिली भाषा लोग सुनैके लिए चाहै छै जे हमरो आरके बोलए तऽ सुनैमे नीक लागै छै जे सुनबै आ सुनबो करबै आ कहलक जे सिखाइयो दए तोरा आरके भाषा बहुत मैथिली भाषा बढ़िऑं छऽ जे हमरो आरके तोरा आरके भाषा बोलबै एहन सुंदर छै एहि भाषा सुनैके लिए लोग चाहलक जे हमरा आरके ई कोन नहि छै जे हे ई अलटर भाषा नहि छै ई मैथिली भाषा छियै ई भाषा सुनैलए बहुत गोरा चाहलक सुनलक एकदम खुशी रहल जे एहन सुन्दर भाषा छै जे हमरो आरके रहतियै एहिसँ एहि सबमे तऽ हमरो आरके सिखतियै ई भाषा एहन सुन्दर भाषा छै जे ई भाषा सुनैके लिए बहुत लोग चाहै छै जे सुनी समझी मैथिली भाषा इ भाषा बहुत सुंदर भेलै जे लोक चाहलक जे ई भाषा बोलै तऽ हमरो आरके सुनी समझी